असांजे मध्य प्रदेश राज्य में भाषा ऐं संस्कृतिन खे जोड़ण जे लाइ उन्हनि जे बीच जेको बि मतभेद आहे या भाव भेद आहे उनखे हटाइण जे लाइ सभिन खां पहिरों त स्कूलनि में कॉलेजनि में भाषा ऐं संस्कृती जो महत्व जेको आहे उहो ॿारनि खे असां पढ़ाईंदा आहियूं हर एकी भाषा जेकी आहे उहा ज़रूरी आहे उहो पाण सां गॾु ॾाढी सारी परंपराऊं ऐं संस्कृतिन खे अॻिते वठी ईंदी आहे उनखां पोइ असां जेके बि समुदाय हूंदा आहिनि या कोई बि संगठन हूंदो आहे उनखे बि अॻिते वठी ईंदा आहियूं कि हू अलॻि अलॻि भाषाउनि खे वाधारो ॾियनि ऐं पाण में मिली जुली करे रहनि